तेरहं मार्च उणिवीह सौ सठि ॾह जुलाई उणिवीह सौ नवे छवीह मार्च उणिवीह सौ असी पंज अप्रैल ॿ हज़ार यारहं नव अगस्त ॿ हज़ार पंज